हेलो बिजली विभाॻु मां सारिका थी ॻाल्हायां मां कुझु ॾींहं पहिरियों ई पंहिंजे बिजली बिल भुगतान जे लाइ ऑटो बिल पे सिस्टम चालू कयो हुयो त मां इहो पुछणु थी चाहियां त मुंहिंजा हिन दफ़ा जो बिजली जो बिल सही तरह से पे थियो आहे या न छा अॻिले दफ़े डबल बिल त न ईंदो आहे छाकाणि त ही हिते मूंखे ॾेखारियो थो त बिल पे थी वियो आहे बसि मूंखे हीअ ई तसदीक़ करिणो हुअ हुए महिरबानी धन्यवाद जय झूलेलाल